ہمارے علاقے میں تینوں طرح کے موسم پائے جاتے ہیں گرمی جس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہ اکثر مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے جو وہ بہت دنوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اس میں بہت ساری بہت سارے پھل اور پروٹ جیسے آم وغیرہ پائے جاتے ہیں جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں ہمارے علاقوں میں گرمی بھی بہت زیادہ بہت سختی سے پڑتی ہے جس میں کبھی کبھی ٹیمپریچر ساٹھ پچاس بھی پہنچ جاتا ہے جو نا قابل برداشت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سردی بھی اس کے بمقابل بہت زیادہ پڑتی ہے سردی اس قدر ہوتی ہے کہ لوگوں کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے رجائی گدا وغیرہ سب نکالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر برسات کی بات کریں تو برسات بھی بسا اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی اتنی برسات ہو جاتی ہے کہ باڑھ کی نوبت آ جاتی ہے جس سے گھروں کے گھروں جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر جانے لگتے ہیں اس لیے ہمارے علاقوں میں تینوں طرح کے موسم پائے جاتے ہیں اور ان کی ان کا استعمال اکثریت سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ رہنے والے لوگ تینوں موسموں کے عادی ہوتے ہیں وہ جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو اس طرح کے موسموں کا اضالہ نہیں کر پاتے اور وہ برداشت نہیں کر پات کر کر پاتے لیکن ہمارے علاقے کے لوگ ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کر لیتے ہیں